पाँच हज़ार दो सौ पंद्रह दस हज़ार पाँच सौ अठारह एक लाख पच्चीस हज़ार दो सौ सत्रह तीन लाख दो हजार पाँच सौ अठारह चार लाख पच्चीस हज़ार दो सौ सत्रह